नोंथांमोननि न'आव खिग्रा दंना गैया जोंना दा खिग्रा गैयाबा जोङो उसुबिदा बयनिबो न'आव जोङो खिग्रा थाखायो आजिखालि खिग्रा गैयाबानो जोङो बिरात उसुबिदा मोनो जेरोखोम जोङो आगोल समाव खिग्रा गैयामोन गोदो गोदाय बे समावहाय औवासुं बारि अबेबा बिफां बारि अबेबा माबा मानसि नुसि नुसि बिफां माबायावहाय खिला बायनाय बिदिनो जायोमोन आरो अनेख मानसिफ्रानो सोरबा दैयाव खिनाय सोरबा दै बोहोनाय मानि खिसोमला लांनाय सोरबा हाखर हाला माबाफ्रावनो खिला बायनाय सोरखौबा नुसि सोरखौबा माबासि बिदि खालामनाय जायो आरो बि बिरात उसुबिदा बे खिनाय समावहाय जोङो थाम्फै थामला अरजानाय मानाय बिदि बिरात उसुबिदा जायो दा बयनिबो न'आव बिनि थाखायनो जोंनो सरखारा नायै नायै नायनानै उसुबिदाखौ नुनानै जोंनो दा बयनोबो खिग्रा फायखाना हरनाय जादों बिहारफ्रावथ' जों नुनो मोनो थ्रेन साइटिं फ्राव नुनो मोनो खिनाय हासुनाय जानला मोनला लंथं लंथां नुला जोबनाय जेरै गोसो एरै खिलाजोबनाय बायह्राफ्रावनो दा बेफोरबादि उसुबिदा खौ नुयोबा बिरात गाज्रि नुनाय जायो दा बेखौहाय खिग्रा खौहाय बयनोबो दा हरनायनि थाखाय बयबो खिग्रानि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आरो दा गोजोननायनि थाखायनो बयबो खिनायनि थाखायनो उसुबिदा एखनबा नोङो सोरबा गेस जासावनाय सोरबा खिनो ओंखारनायखौ लाखथाबनाय सोरबा हासुनो ओंखारनायखौ लाथाबनाय बेखौ लानानैनो मानसिनि देहा सोलेरा बिराथ गाज्रि अबस्थायाव फैयो दा बेखौनो गैया खिग्रा गैयाब्लानो जोङो बिरात एखनबानो खिनो ओंखार थारबाबो नों हास्लाबा एखदमबारे खिनो सानबाबो नोङो जाया जाया खिनो मानसि नुबानो खिनो ओंखारनायानो बन्द जालाय लाङो दा बेखौ लानानैनो जोङो फायखाना सोनाया बिरात मोजां आरो थाम्फै अरनानैथ' जोंङो खिनियाव बिरात गिदिर गिदिर सिथर जायो बेनो खुरु सोमजियो बेनो बायदि सिना सोमजियो खिनायाव हाय आरो जों खिनायखौ लाकथाबबानो उदै सानाय माबा सानाय बिरात बेमार आजार सोमजिनो नागिरो दा बेनि थाखायनो बयनिबो खिग्रा फायखाना हरनाय जादों आरो

नों बेखौ लानानैनो जोंहा

खिनो थाखायनो जोङो उसुबिदानि थाखायनो एखनबा हाग्रा बारिआवनो मानसि नुजालायनाय खिनांगौ जाहैयो जाहैयो लासिं सिंनो सानसेखालिबो आंनि बोराया आं खिबाय थानाय समावनो बिरात अन्थाइ खुबैहरबाय दाना लाजिनानै आंहा खिस्लाबनोनो हायासै बिनो उदै सागु लायथारबाय आंहा खिनो ओंखारनायानो दा फिननो खिनो ओंखारनायखौनो लाखथाबनानैनो उदै सानानैनो आङो फायखाना बानायैनि रागा जोंनानै फायखाना बानायनानै होनांबाय आंनि बोराया नङाबाथ' बेरात रागा जोंथाव थावखा बे फायखनाखौ खियैनि थाखायनो फायखानाखौ खियैनि थाखाय बे फायखाना आव बानायनोबा बानाय बानायाबा आङो दस्राआव खिया होननानै रागा जोंनानैनो हौवाखौ फायखाना बानाय होथारबाय बेनो दा फायखानाखौ नांगोै जायो मानसिनो थाखाय ओंखायनो न'सिं मानि दा आजिखालि फायखाना बानायो बिलदिं गिदिर गिदिर लुयो बे सिङावबो फायखानाया मोननै मोनथाम सलियो दा उसुबिदानि थाखायनो थाम्फै थामला अरजानाय बायह्रायाव थांबा होननानै सोरबाफोर देंगु देंला गासैबो नोङो अरजानाय माबानाय फैजोबो बेमार आजार सोमजियो बेनि थाखायनो

माबायो दा ओंखायनो जों खिनो ओंखारोब्ला बे माबाखौहाय लानानै थांनांगौ जायो आरो दा नोंथांमोनहाबो बयबो बुजियो दा फायखाना गैयाबा मा बायदि अबस्ता जायो बयबो मानसिफ्रा बुजिखायो फायखाना गैयाबा माबायदि अबस्ता एखनबा नों लाखथाबसे लाखथाबनानै नों मोना मानि बायह्रा बायह्रा लामा लामा खिद्ला बायनांगौ जायो नों खिनो ओंखारनायखौ लानानै नङाबाथ' बयहाबो बेमार आजार सोमजिनायनि फाराग जायो बिदिआवनो जों खिनो खौ बयबो लाजिनो नाङा जेराव मोनो बेहायनो खिनाय बिहार फ्रावथ' जों लाजिखायानो नुखाजोबो जेरावखि थाङा नुजोबो खिनाय हासुनाय जेखि माबाया मानो नुहर जोबो ओरैनो खिदो हा बेयावनो सुदो बेयावनो माबादो थ्रेन फ्रावबो बिदिनो थ्रेन साइथिन साइथिन गाद्ला लांलाय लायनाय खिला जोबनाय माबा जोबनाय सुबिदा फ्रानो दाथ' बयनिबो न' न' फायखानाफ्रा एभेलेबेल सै सोरनाबा गंथाम गंब्रै गाहाम थायो बेखौनो जोङो दा माबायो आरो ओमफाय दा मा हो